اچھی تصویر لینا بہت آسان ہے سب سے پہلے تو میں اس بات کا انتخاب کرتا ہوں کہ مجھے کس طرح کی تصویر لینا ہے جیسے ماحولیاتی منظر طبی منظر یا لوگوں کی تصویر وغیرہ اس کے بعد مناسب آلات کا انتخاب کرتا ہوں موبائل کیمرا وغیرہ یا اچھا ڈی ایس ایل آر وغیرہ پھر میں کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے وہاں کے منظر کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور ایک موقع کا انتخاب کرتا ہوں اگر دن کے وقت جاتا ہوں تو روشنی کے حساب سے موقع کا انتخاب کرتا ہوں طلوع آفتاب یعنی سورج کا نکلنا اور غروب آفتاب یعنی کہ سورج کے ڈوبنے کے وقت کی تصاویر بہت خوبصورت نکلتی ہیں